हा मूंखे शेयर मार्केट जे बारे में ॼाण आहे हिन बारे मां इहो सोचींदी आहियां की जेको शेयर मार्केट आहे उहो जाम हेठि मथे थींदो रहंदो आहे उन में हिकु ॻाल्हि इहा आहे की कॾहिं बि मार्केट हिकु हिकु सारूं न हलंदो आहे हिकु करो न हलंदो आहे हेठि मथे इहे वाधारो या घटिताई ईंदी ई रहंदी आहे त हिन में ईअं आहे की अॼ जे ज़माने में कीअं डिजीटल जाम थी वियो आहे इन खे शेयर मार्केट में कमु करण जो तरीक़ो

ऑनलाइन शेयर्स जी कमोडिटीज़ जी ट्रेडिंग करे सघंदा आहियूं ऐं हिन में रिस्क त सदाईं खां हुई अॼ बि आहे ऐं हूंदी पर हिन खे सही नमूने सही तरीक़े सां करण जो तरीक़ो जेकॾहिं कंहिंखें अचे थो त उहो करे जाम अॻिते वधी सघंदो आहे जाम लख पैसा करोड़ कमाए सघंदो आहे